हांव जगपा खातीर म्हाज्या जिवाची खूब केर घेतां कित्याक मनशान आपल्या जिवाची केर घेवपाक जाय केर घेतना जाल्यार नाका ती रोग जातात हांव कितें करता हांव बरें ना कुन पडले जाल्यार हांव रोखडी डॉक्टरागेर वता आनी म्हाजें रगत बीन चेक करून घेतां म्हाका खूब वर्सां जगपाक जाय म्हाका कमी कमी म्हळ्यार शंबर वर्सां जगपाक जाय म्हाका म्हजो खूब फुडार पळोवपाक जाय म्हजी नातरां पळोवपाक जाय म्हाका पुत्रां पळोवपाक जाय अशें करून म्हाका खूब वर्सां जगपाक जाय